आयज प्रामुख्यान चडशे लोक सु संस्कृत आनी सु वाठारान रावपी अशें आसात देखून कुपोशण हो आयच्या तरी हातूंत म्हाका दिसना की आमच्या वाठारांत कोणाकूय आसा जावं कोणूय त्रास हे भोगतात सांगपा म्हळ्यार गांवांत लोकांक नितळ उदक मेळटा आनी बऱ्या दर्ज्याचें जेवणूय मेळटा देखून ह्यो समस्या तितलें प्रमाणांत आमची गांवान तरी ना त्या वाठारांत आमी खूब सुखी आसात